उत्तर प्रदेश पेंटिंग मूर्तिकला ऐं मिट्टी जे बर्तन बासणनि जे लाइ ॼाणियो वेंदो आहे इलाही समय खां हितां जा मिट्टी जा बासण माण्हुनि खे लुभाईंदा आहिनि हुननि खे पंहिंजी तरफ खिचंदा आहिनि और पेंटिंग बि माण्हू परितो परितो जेके ईंदा आहिनि त उन्हनि खे सुठी लॻंदी आहिनि हू परितो माण्हू अची करे वठी करे वेंदा आहिनि और हितां जा लटा बि माण्हुनि खे हा बनारस जी साड़ियूं और इलाही अहिड़ी जॻहियूं आहिनि लखनऊ जा लखनऊ जो कपिड़ो बनारस जी साड़ियूं और इलाही जॻहियूं आहिनि उत्तर प्रदेश में जितां जा लटा माण्हुनि खे पसंदि ईंदा आहिनि और हू वठी करे वेंदा आहिनि हर शहर जी उत्तर प्रदेश जे हर शहर जी कुझु न कुझु अहिड़ी शइ आहे शिल्प कला में या लटनि में जेका माण्हुनि खे लुभाईंदी आहे पंहिंजी तरफ आकर्षित कंदी आहे और माण्हू उन खे पसंदि कंदा आहिनि और परितो परितो माण्हू जेके घुमण ईंदा आहिनि उत्तर प्रदेश में हू वठी करे ई वेंदा आहिनि